जेनाकि हम एगो कम्पटीशनके छात्र छिए तऽ एनामे हमर व्यक्तिगत लक्ष्य अगर कम्पटीशनके बात करल जाइ तऽ ई सेक्टरमे सबसँ बड़का लक्ष्य इएह रहै छै एक परम कोइ बिहारी छै तऽ ओ आइ ए एस ही बनैलए चाहै छिए ओकरामेसँ हमहूँ वएह बनैलए चाहै छिए लेकिन हम अभी कोनो भी एक्जामके तैआरी करै छी जेनाकि हालहिमे हम एस एस सीके भी तैआरी करै रहिए तऽ ओकरामे कोनो हमर मेन दिक्कतके कारण ओकरामे नहि भऽ सकलै ओकरामे हमे कटऑफ भी क्लिअर करलिए लेकिन फॉर्ममे किछु स्टेट प्रेफरेन्स वगैरहके वजहसँ नहि होइ सकलै फिलहाल हम अभी बैंकिङ्गके तैआरी करै छिए जकरामे की बैंक पी ओ मेन छै आओर हालहिमे हमर एक्जाम छै एक महिनामे आओर अगर ई अगर कोनो जे जॉब लायक जॉब सिक्युरिटी भऽ जाइ छै तऽ आगे हम आइ ए एसके तैयारी करबै जेकर कि यू पी एस सी जकरा कन्डक्ट कराबै छै बाकी ओकर बाद आओर भी बहुत सारा आकांक्षा छै जेनाकि बिहारके स्थितिमे कोना सुधार आवल जा सकै छै यहाँपर किछु एन जी ओ वगैरह छै जकरा जकर हम अभी सदस्य छिए आओर ओकर आगे ओकरा लिए आगे हम किछु करैलए चाहै छिए

यहाँपर एगो संगठन छै जकरामे बहुत सारे लोग जुड़ल छै अगर हालहिमे बात करल जाइ तऽ एगो संगठन छै जकरामे रातिमे रोज गरीब लोकके भोजन पहुँचाबैके बेबस्था करल जाइ छै जेकि लोक सबके बहुत ही प्रेरित करै छै